स्कूलिंग टाईम ते ड्राईंग हिकु सबजेक्ट हुयो जेको सभीनि जे लाइ कम्पलसिरी हो कोई ऑप्शन न हो उन जे अलावा त जेके बि पढ़ंदा हुआ सतों दरिजो अठों दरिजो नाओं दरिजो उन्हनि जे लाइ ड्रॉईंग कम्पलसिरी हुई स्कूल में जेको सेखारींदा हुआ उन जो वरी जेको स्कूल में एग़्ज़ाम थिए उहो त ठीकु हुयो पर उन जे अलावा बि एलीमेंट्री ऐं इंटर जा एग़्ज़ाम्स थींदा हुया बेसीकली जेको स्कूल में सिखिबो हो उन जो वरी हॉमवर्क ॾींदा हा घरु अची उन ड्रॉईंग खे वरी थोरे नमूने पंहिंजे पारां यां पंहिंजे पेरेंट्स जी हेल्प सां उन खे सुधारिणो हूंदो हुओ पोइ उन्हनि स्टूडंट्स मां उन्हनि विद्यार्थियुनि मां के सुठा निकिरंदा हा जिन जी ड्रॉईंग सजियल हथु हूंदो हुओ ऐं सुठी निकिरंदी हुई कंहिं जी तमामु सुठी निकिरंदी कंहिंजी सुठी निकिरंदी कंहिंजी एवरेज औसत हूंदी ऐं कंहिं जी अहिड़ी हूंदी त जेको ठाहे उहो उन खां वरी ॿिनि ॾींहंनि खां पुछोसि के छा ठाहियो हुअईं त उन खे ई समुझ में न अचे ॾिसी करे के छा ठाहियो अथईं इहे जेके ओॾीमहिल जी ॻाल्हि आहे त चङनि विद्यार्थियुनि जिन जी सुठी हुई ड्रॉईंग उन्हनि जो बि उहो करीअर न ठहियो पर के के जिन जी सुठी न हुई ड्रॉईंग उन्हनि जो पोइ केरीअर ठहियो कुझु उन्हनि विद्यार्थियुनि मां मां बि हिकु आहियां जंहिंजी ड्रॉईंग स्कूल टाइम ते सुठी न हुई पर पोइ करीअर हीउ उहो थी वियो अॼु कल्ह कमप्यूटर्स जो ज़मानो आहे अहिड़ा चङा ई सॉफ़्टवेअर्स अची विया आहिनि जेका ड्रोईंग जे लाइ उन्हनि आर्टिस्ट जे लाइ मददगार आहिनि जिन जो हथु साफ़ु कोन्हे को जो हथ साम ठाहीनि ड्रॉईंग न ठहनि पर सॉफ़्टवेअर जी मदद सां एतिरो फ़ाइन एतिरो सुठो कमु करे रहिया आहिनि की ॾिसंदे ई थो ठहे हाणे आर्ट करीअर जे लाइ कोई चङियूं लाईन आहिनि एनीमेशन्स बि आहिनि ग्राफ़िक डिज़ाईनिंग बि आहे ड्रॉईंग में टीचींग बि आहे इहे जेके सॉफ़्टवेअर्स आहिनि उन्हनि जो बि टीचींग जो जॉब आहिनि उन्हनि जे लाइ जिन खे आर्ट में इंटरस्ट आहे सुठो कोन आहिनि पर उन्हनि जे लाइ कंप्यूटर्स हेल्प कनि था ऐं जिनि खे इंटरस्ट आहे उहे वरी पंहिंजे हिसाब सां अॻियां वधनि बि था ऐं उन्हनि मां घणेई मार्केबल आहिनि जिन इहो करीअर ठाहे करे ऐं तमामु सुठो कयो अथऊं